हाँ जी होटल मेनेजेर जी हमने आपके यहाँ के बारे में बहुत सुना है कि आपके होटल स्टे की सुविधाएंं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं आप हमें देते हैं और मैंने अपने दोस्तों से बहुत तरीफ़े सुनी हैं यहाँ के बारे में देखिए मैं और मेरे हसबेन्ड जो हैं अलवर से आए हैं और हम लोग जो है तीन दिन का स्टे करना चाहते हैं तो तीन दिन के होटल स्टे के लिए हम बुक करना चहाते हैं लेकिन उससे पहले आप मुझे अपने होटल की सुविधाओं के बारे मे बताइए यहाँ पे खाना वगैरह सब ताज़ा मिलता है न ऐसा तो नहीं की बासा खाना वगैरह आप लोग देते हों और खाने वगैरह में सारी ताज़ी सब्जियाँ रहती हैं न साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते है आप लोग कि नहीं अच्छा और चाय कॉफी की क्या सुविधाएं है यहाँ पर अच्छा अच्छा और सुबह के जो नाश्ते में आप लोग देते हैं उसमें क्या क्या मिल सकता है हमें हाँ हाँ वो तो मुझे पता है क्योंकि मैंने इसी के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है की आप लोग होटल स्टे जो सुविधाएं देते हैं तो वो बहुत अच्छी सुविधाएं रहती हैं अच्छा मैं तो सुबह के नाश्ते में हल्का खाना ही खाना ही पसंद करती हूँ लेकिन मेरे हसबेन्ड जो है वो पराठे वगैरह खाना पसंद करते हैं तो सभी तरीके के पराठे वगैरह मिल जाएंगे न पंजाबी खाना मिल जाता है न आपके तीन दिन का स्टे मुझे चाहिए और ये बताइए आपके होटल स्टे में कोई मील वगैरह की सुविधा है मतलब दो चार चीज़ों का कॉम्बो मिल जाएगा जैसे सुबह नाश्ते में या रात के खाने में ठीक है ठीक है मेरा होटल स्टे करा दीजिए फिर आप है ना ये सभी सुविधाओं के साथ